बिहारके लोकनृत्य फगुआ चैता कजरी हिन्दू लए चतुर्मासा आओर बरमासा आओर गीत ऋतु काल कहलाइत कहलाइत अछि बिहारके बिहारके पूर्बी उत्तर प्रदेशमे कजरी महत्वपूर्ण गीत शैली अछि कहरबा आओर दादरा के लयमे ठुमरी शैलीमे कजरीके गायल जाइत अछि ई गीत मिथिला क्षेत्रमे मलार नामसँ प्रसिद्ध अइ बरसाकालीन गीतमे झूला इण्डुला प्रचलित अछि सामा चकेबा बिहारमे मैथिली भाषावादीके बीच एक प्रमुख त्योहार अछि त्योहारमे भाय आओर बहिनके बीच प्यारके जश्न मनाबैवला लोक मञ्च शामिल अछि आओर ई पर पारम्परिक कथापर आधारित अछि ई कृष्ण की एक बेटी सामाके कहानी बताबैत अछि जाहिपर गलत काम करैके झूठा आरोप लगायल गेल अछि ओकर पिता एक पक्षीमे बदलि कर बदलिके ओकरा दण्डित कैल गेल छै लेकिन ओकर पास चकेबाके प्यार आओर बदि बलिदानमे अब तक ओकरा मानवके रूपमे प्राप्त प्राप्त कैलेके अनुमति देल अछि झिझिया बहुत समयसँ बारिश नहि होबऽके कारण झिझिया मनायल जाइत अछि झिझियाके माध्यमसँ लोग सूखा जब पड़ैत अछि तब झिझिया खेलैत हय बारिश होबऽके चलते बारिशके लेल भगवान इन्द्रसँ प्रार्थना करैत अछि भगवान इन्द्रके प्रति गहरी भक्ति दिखाबऽके लेल गीत गाबति अछि कर्मकाण्ड सङ्गीतकार आमतौरपर मुख्य गायक ड्रामऽके साथ हारमोनियम बादक होइ छै झुमरी बिहारके झुमरी गुजरातके गरबाके समान होइ अछि एकरा केवल विवाहित महिला करैत अछि ई मिथिलाञ्चल के लोकनृत्य अछि ई एक सभसँ अच्छा शगुनके प्रतीक मानल गेल अछि आओर आमतौरपर सितम्बर अक्टूबरमे से आबैवला आसिनके महिनामे मनायल जाइत अछि ई नृत्य गायन आओर समरोके साथ बदलते मौसममे उ सम प्रतिके कैल जाइत अछि